फिशींग फिशींग करपाक हांव डिफरंट डिफरंट स्पोटाचे असो मेळटा फिशींग करपाक मागीर तें गोरी घेवन गरोवपाचें फिशींग कोरपा एक कडे बसून फिशींग करता आसतना आमी गोरये घेतले तें एक तर पीठ घेताय पिठा गुडी करन लायताय नाजाल्या गायदोळ अतवम गायदोळ लायताय एक एक सुंगटां लायताय नुस्तीं लायताय व्हडलें नुस्त्या दवरपा जाय जाल्यार नुस्तें लायत मागीर सुंग सुंगटां जायत अशें हे आसता फिशींग करपाक फिशींग करपा हे म्हा म्हाका फिशींग करपा आवडटा फिश फिशींग इज द बेस्ट मागीर फिशींग करता आसतना अशें करून बरें एक शांत शांतकायन बसूं मेळटा तकली थंड मायंड बी सामकें थंड धरून पिसफुल्ली बसपचें